चिरां जिल्लायाव सोलोंथायनि बिथिंआव गोबां गोग्लैसोनाय मानोना नांगौ बायदि सोलोंथाय लानोबो सुबिदा गैया सोलोंथाय लाखांनायनि उनावबो गोजौ सोलोंथाय लानानै जायगायावनो गोजौ सोलोंथाय लानानै साख्रि मोननायनि सुबिदाया जोबोरैनो खम आरो गेदेर दैदेनगिरिफोराबो नांगौ समाव गैयै समाव हेफाजाब होनो नागिरा जायनि जाहोनाव फरायानानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गासैबो बेखार जानानै थानांगौ गोनां जायो साख्रि बाख्रि मोनैनि जाहोनाव सोलोंथायनि बिथिंआव खम जानायनि थाखाय चिरां जिल्लायाव बांसिन सुबुंफोरानो बेखार जानानै थानो गोनां जायो चिरां जिल्लायाव गोजौ सोलोंथाय गोनां दिनैसिम मोजां फरायसालि दंब्लाबो फरायसालि आरो कलेज खौ बारखांनानै गिदिर मुलुग सोलोंसालिआव गुबुन जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव गोबां माने जेंना नुजाथियो रांखावरिनि जेंना नुजाथिखांनाय समाव गेदेर गोलावनिफ्राय हेफाजाब बिनाय समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा हेफाजाब होनो नागिरा जायनि जाहोनाव फरायनायाव गोबां गोहोम नुजाथियो नुजाथिहोयो चिरां जिल्लानि फरायसाफोरा गोसो थाब्लाबो फरायनो हाया जायो आरो कलेज आव डिग्रि सिम फरायखांनायनि उनाव गावखौनो बेखार खालामना लानो गोनां जायो सोलोंथायनि बिथिंआव गोबां गोग्लैसोनाय गोग्लैसोनाय जोंनि चिरां जिल्लायाव साख्रिनि बिथिंआव गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्रायसो फैनानै मावफैयो मानोना गोजौ सोलोंथाय लानो सुबिदा मोनैनि जाहोनाव चिरां जिल्लायाव गोरों गोरों सुबुंनि अनजिमाया जोबोरैनो खम जायो जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव बांसिन सुबुंफोरानो बेखार जायो आरो गोजाननि सुबुंफोरासो स्कुल कलेज सरखारि स्कुल कलेज बायदियाव जायगा मोनो मानोना गोरों फरायनाय फरायसा गैयैफोरनि थाखाय दानि चिरां जिल्लानि गथ'फोरा बांसिन जौ जुवा बायदिजों गोदोसोना थाग्रा जालांबाय जायनि जाहोनाव सोलोंथाय बिथिंआव खमाय लांबाय सोलोंथाय लानो गारनानै लाब्लाबो जों बेरायनाय बायदिया बारा जालांबाय चिरां जिल्लानि चिरां जिल्लायाव दिनैसिम मुलुगसोलोंसालि गंसेबो गायसननाय जायाखै जायनि जाहोनाव बि ए एबा डिग्रि जोबखांनायनि उनावबो गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायो आरो आर्ट्स आयदानि थाखाय मोजां फरायसालि दंब्लाबो साइन्स आयदानि थाखाय मोजां गियान लानो थाखाय दिनैसिम चिरां जिल्लायाव मोजां कलेज स्कुल गैया